हाँ सर पेट्रोल का कम दाम कम कर दीजिए दाम बढ़ जी

कम हो जाएगा कम सर किराया कम हो जाएगा कम हो जाएगा

आप कहाँ से बोल रहे हैं कहाँ जाना है आपको जी पैँतालिस जी हाँ बोलिए ना ठीक है कुछ कम कुछ कम हो जाएगा महँगाई देखिए वह भी ज़्यादा है कम कैसे कर दें महँगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है

ठीक है कुछ कुछ कम हो जाएगा महँगाई बहुत बढ़ बढ़ तो बढ़ रही है बढ़ तो गई है कुछ कम हो जाएगी चलिए

नहीं नहीं दारू उरू पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए एक्सीडेन्ट हो जाएगा कुछ कभी गाड़ी पलटी हो जाएगी

गाड़ी एक्सीडेन्ट हो जाएगा तो सही नहीं होगा तो उसको फिर कौन भरेगा

हाँ ठीक

वही ना आदमी को करना चाहिए इतना नहीं पीना खाना चाहिए तब तो सही रहेगा पीता खाता बहुत तेज गाड़ी चलाता है एक्सीडेन्ट हो गया गाड़ी पलटी हो गई फिर अब उसको भर्ती करो हॉस्पिटल में यह सब वह जी बहुत रोज भोगना पड़ेगा ना भोगना पड़ता है एक्सीडेन्ट हो गया उसको वही ना उसके बाद बीवी बच्चा को कौन देखभाल करेगा कौन कहाँ खिला